भैया हमें सीतामढ़ी जाना है यहाँ के पास में कोई बस कोई ऑटो कोई कार ऐसी कोई चीज है जो हमें सीतामढ़ी ले जाकर छोड़ सकती है क्या उसका कितना किराया लगेगा क्या आप बता सकते हैं और वहाँ पे कितने समय में आप कितने समय में आप ले जाएंगे और हमें हमें वापस कब लेकर आएंगे हमें यह बताइए